ہیلو جی سر جی میں ٹیلر

جی سر آپ کو ایک سلپ دی گئی ہوگی جب آپ نے بکنگ دی تھی تو ایک سلپ دی گئی ہوگی تو وہ آپ سلپ نمبر بتا دیجیے پلیز

سر آپ سلپ سلپ نمبر بتا دیجیے ہم ابھی چیک کر لیتے ہیں سر ابھی بتا رہے بس آپ کو ٹو زیرو نائین تھری فور اچھا ابھی بس ایک سیکنڈ سر ہاں یہ تو ڈریس سر ریڈی ہوگئی شاید آپ پہونچ نہیں پائے سر جی میں اکچولی ڈل ڈلیوری ڈیٹ اس پہ دی ہوئی تھی میں نے سوچا آپ آ ہی جائیں گے اس لیے کال نہیں کی اچھا اچھا تو ریڈی ہے سر نہیں نہیں لے لیجے آپ جب مرضی لے لیجیے آپ جی شاپ پہ ہی مل جائیں گے ہم آپ کو آپ جس ٹائم چاہیں آ جائیے سلپ سلپ دے کے آپ کسی کو بھیج دیجیے آپ کو ڈریس مل جائے گی پیمنٹ کے ساتھ بھیج دیجیے گا ویسے تو اپنی بات ہے کوئی جی جی جی جی جی جی سر جی جی جی آپ آجائیں گے تو آپ آجائیے نہیں کسی کو بھی جس کو بھی چاہے سلپ دے کے بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے سر تھینک یو